मां मैराथन त न पर असांजी कंपनी हरु साल हिकिड़ो डुकण जो प्रोग्राम रखंदी आहे जेकी लॻिभॻि ॾह किलोमीटर रखंदी आहे मां उन में हर सालु भाॻु वठंदो रहंदो आहियां ऐं इन लाइ हिकु ख़ासि तियारी त न कंदा आहियूं छाकाणि त इहो हिकिड़ो कंपनीअ जी मौज लो जे लाइ हूंदो आहे की हर को माण्हू सिहत मंद आहे की न इहो ॾिसण लाइ हूंदो आहे ऐं इन लाइ इहो ॾिसो वेंदो आहे की सभई माण्हू पंहिंजी पंहिंजी जेतिरी ॾिनल रनिंग ॾिनल आहे ॾह किलोमीटर उहा पूरा कनि त जंहिं खां साबित थींदो आहे की हर को माण्हू पंहिंजी जॻहि ते स्वस्थ आहे त उन में असां हर साल भाॻु वठंदा आहियूं ऐं हुंअ बि मुंहिंजो सुबुह ऐं शाम जो डुकणु ॿधलु आहे जंहिंमें मां गार्डन वञी करे कंदो रहंदो आहियां त मूंखे इन तरह जी कार्यक्रम में दिलिचस्पी बि आहे ऐं मां हमेशा भाॻु वठंदो आहियां ऐं पंहिंजा ॾह किलोमीटर पूरा कंदो आहियां